ہمارے کو سب سے زیادہ خوش کرنے والی چیز نعت شریف جیسے نعت شریف ہے اور اپنے قوالیز ہے اور نعتیہ محفل تو ہماری پسندیدہ آئٹم ہے پسندیدہ ہمارا کلام قرآن شریف کی تلاوت ہے سب سے زیادہ تو نماز اور قرآن ہمارے کو پسندیدہ چیز ہے اس کے بعد میں ہم لوگوں نعت شریف کے بہت بہت زیادہ شوقین ہیں ہم لوگ سب پورے بہن بھائی بہن بھائی کیا ہے پورا خاندان ہمارے نعتِ شریف کو بہت زیادہ پسند سے پڑھتے سنتے نعتیہ محفل کو بہت دل و جان سے چاہتے ہم لوگ